खेलो में देखिए अब कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जहाँ तक बात आती है तो यह तो बहुत आवश्यक चीज़ है और कुल मिला कर के आज के समय में आज के वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो पुरुष महिला सब एक बराबर हैं और किसी भी क्षेत्र में आप उठा कर देख लें चाहे वर्किंग प्रोफ़ेशनल हों चाहे हमारे खिलाड़ी हों चाहे उसमें जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही योगदान और उनसे कहीं बढ़ ज़्यादा बढ़ चढ़ के योगदान महिलाओं का है और मेरे विचार से कुल मिला कर के ऐसे आप समझिए जब तक महिला हमारे देश की आधी आबादी है और जब तक आधी आबादी को हम लोग महत्व नहीं देंगे उनको प्रतिनिधित्व नहीं कराएंगे और उनको उनका मनोबल बढ़ा कर वह जो है यथोचित उनको सुविधाएँ उनको मान सम्मान देने का कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है खेलों का विका समुचित विकास हो पाना एक प्रकार से असम्भव ही माना जाएगा तो और खाली सिर्फ एक ही खेल नहीं क्रिकेट है वॉलीवाॅल है फुटबॉल है और नौका दौड़ है बाकि गोल्फ है शतरंज है कोई भाँति भाँति के विभिन्न आदि आदि बहुत सारे खेल हैं गोल्फ हैं बिलियर्ड्स है तो आप मान के चलें कि बहुत सारे खेल ऐसे हैं कि जिनमे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भागीदारी को सुनिश्चित करना हमारा आपका एक बहुत ही आवश्यक कार्य है और इसके लिए जो है हमारे एकेडमी को सरकार को हमारे समाज को हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को भी इसमें काफ़ी आगे आना पड़ेगा इसकी और महिलाओं के रोल को निर्धारित करके उनको जो है सुनिश्चित करना होगा तभी यह मुहीम अपने अंजाम तक आएगी और यह रंग लाएगी